भैया मुझे ना यहाँ आपकी दुकान पे राइटिंग पेन मिल जाएगा एक तो मुझे है ना देखो तीन चार चीज़ें चाहिएं आपकी दुकान से एक तो मुझे राइटिंग पेन चाहिए और एक मुझे टेप चाहिए और सीज़र चाहिए मुझे है ना केंची और एक पंचिंग मशीन चाहिए ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपकी दुकान इस पे शॉप पे अच्छा तो मुझे है ना एक क्या भैया राइटिंग राइटिंग पेन चाहिए भैया हाँ हाँ तो राइटिंग पेन में आप बता दो मुझे कौनसा अच्छा है वो वाला आप दे दो मुझे अच्छा सा पेन दे दो है ना मुझे मतलब एग्ज़ाम के लिए चाहिए तो अच्छा पेन चाहिए मुझे है ना अच्छा एक राइटिंग पेन में राइटोमीटर भी आता है ना वो है क्या आपके पास में वो भी मैंने सुना है अच्छा है वो वाला राइटिंग पेन अच्छा ये उस से अच्छा है ठीक है ठीक है एक तो चलो फिर आप मुझे है ना ये वाला पेन दे दो और टेप टेप चाहिए मुझे है ना टेप में कौनसी तो आप है ना मुझे बड़ी टेप दे दो दो और एक छोटी टेप दे दो तीन सेल्लो टेप दे दो और आपके पास से वो स्पार्कल वाली टेप है क्या एक तो वो स्पार्कल वाली टेप है ना मुझे वो वाली टेप भी चाहिए तो वो वाली टेप भी दे दो और ठीक है और ना मुझे सिज़र दे दो सिज़र कोई अच्छी देना है ना मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं वो अभी यहाँ से ले जाऊँ और फिर वो चले ही ना तो मतलब अच्छी जैसे कार्डबोर्ड वगैरह और वो सब के लिए मुझे है ना आर्ट के काम के लिए चाहिए तो अच्छा तो सिज़र अभी कौन कौन सी मतलब अच्छी क्वालिटी की है ना आपके पास में ठीक है और है ना मुझे ठीक है ठीक है और है ना दो पंचिंग मशीन चाहिए मुझे अच्छा वो दे दो अगर वो अगर आपके पास में है तो वो भी दे दो नहीं नहीं भैया अच्छी अच्छी ही चाहिए देखो मुझे ऐसा मतलब है ना कोई लोकल चीज़ मत देना अच्छी चीज़ ही चाहिए जैसे पेन टेप और सिज़र ये है ना सारा कुछ अच्छी क्वालिटी का देना है ना लोकल क्वालिटी का मत देना बिल्कुल भी डबल साइड है आपके पास में टेप ठीक है तो वो दे दो मुझे आप और है ना पेन दे दो पेन एक काम करो आप है ना मुझे चार पाँच पेन दे दो है ना एक मुझे ब्लू पेन चाहिए और चार मुझे है ना रेड पेन चाहिए ठीक है है ना और आप मुझे वो दे दो और यह सारा सामान आप कर दो पैक है ना मुझे चाहिए यह ही सामान चाहिए है ना ठीक ठीक है भैया ठीक है आप पैक कर दीजिए